जी नहीं मेरा कोई भी वोचिंग से संबंधित कोई अन्धविश्वास या ऐसी कोई परंपरा नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ख़ुद एक जानवरों से प्यार करती हूँ पक्षियों से प्यार करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इनको पालती हूँ मैं रखती हूँ तो ऐसा कोई अन्धविश्वास मेरे जीवन मे ऐसा नहीं है न ही हमारे यहाँ पर ऐसी कोई परंपरा है कि बर्ड वोचिंग करने से या पक्षियों को छुपके या आड़ में देखने से कुछ बुरा होता है या कुछ भी तो ऐसा हम मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ